इंडियन इंडस्ट्रीयल ऑफ मैनेजमेन्ट दयाल बाग एज्यूकेशनल और बादखंड जेके आहिनि इन में जेके ॿार काफ़ी हद तक पैंजो डांस सिखी सिखी काफी ब ॿार ॿार ॿिए ॿिए शहर में निकिरी वेंदो काफ़ी हद तक पंहिंजो नालो कमायो तऊं उहो ग लगीज उनी खे पेरेन्ट्स खे इन में गर्व थींदो आहे की मुंहिंजो ॿार काॾे खां काॾे निकिरी वियो इहा बि हिक हिकु सुठी कला आए जैं में ॿार रुझान रखनि था और अॻिते वधेन ता पिया